बाढ़िके विषयमे बाढ़िके विषयमे जे हम बहुतोके सिखौने छी देखने छियै आ डूबऽ बला आदमीके ओकरा मदद करबाक चाही आ केना मदद करबाक चाही से सभसँ नहि होइ छै तऽ हम तऽ बहुतके सिखौलहुॅं आ करबोने छी बाढ़ि बाढ़िमे आ पानिमे हेलबाक केना करी सभसे तऽ नहि होइ छै तऽ हमसभ कतेकके बचेने छी ओकरा मदद केने छी हाथ पर बाँहि बाँहि सहारासँ ओकरा पानिमे से सिखौने छी आ ओकरे बहुतोके एहन ज्ञान करबा गेलियै तऽ ओकरे सऽ बहुतो आदमी आओर सीख लेलक तऽ जे डुबऽ बला आदमीके कोन परिस्थितिमे बचाबी से हमसब बुझै छियै सिखै छियै ओकरा डाइरेक्टे नहि हाथ हाथ पकड़ियौ ओकर केश पाछु सँ पकैड़ि लियऽ अथवा बाँस कोनो भेट जाय लाठी भेट जाय ओकर सहारा सँ ओकरा बचबियौ आ आ जब हेलनाइ नहि सिखल छै तऽ ओकरा हाथक इसारासँ कम पानिमे ओकरा अपने अपने पहिले प्रैक्टिस कऽ के सिखा दियौ जे देखतै तऽ ओहो करऽ लगतै अथवा हाथो पर ओकरा सिखबियौ आ बाढ़िमे डूबै बला आदमीके लेल बचबैके लिए अपनो होसियारी राखी जे हमरो नहि चापि दिअ हमहुँ नहि डुमि जाइ ओकरा लेल कोनो एहन लाठी भेटय रस्सी भेटय बाँस भेटय ओहिके सहारा सऽ ओकरा घीचियो डाइरेक्टे जँ जेबै तऽ अहाँके से अपनो खतरा अछि ताहिके दुआरे ओहिसँ बाँचैके लेल अपनो सावधानी रहू आ पहिले तऽ सिखोने रहबै तऽ सभकोइके सिखल रहतै सरकार बन्द भऽ गेल